नमस्ते नमस्ते ठीक है ठीक है मिल जाएगा फूल शादी के लिए हाँ हाँ अच्छा डेकोरेशन करती हैं आप अच्छा अच्छा अच्छा कौन कौन सा फूल चाहिए

अच्छा अच्छा वह अच्छा अच्छा हाँ हाँ मिल जाएगा लाल कलर का भी है हमारे पास पीले पीले कलर का भी जो फूल है वह भी है हमारे पास गेंदे का फूल होता है हर प्रकार का फूल मिलता है हाँ मिल जाएगा नहीं नहीं नहीं नहीं हमारे यहाँ सूखे फूल नहीं आपको जो भी फूल मिलेगा एक दम फ्रेस मिलेगा ताज़ा मिलेगा हाँ आपको कोई कोई कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे फूल में कोई दिक्कत नहीं होगी और ना तो फूल बेचते हैं हम हाँ हाँ क्या डोरे क्या डेकोरेशन करिए करती हैं आप डेकोरेशन ये गाड़ी उड़ी सजाने के लिए मतलब अच्छा इस्टेज सजाने के लिए ठीक ठीक ठीक बहुत बढ़िया है हमारे यहाँ मिल जाएगा फूल आप जो चाहेंगे वह भी फूल मिलेगा गुलाब का भी फूल गेंदे का भी फूल है और उसके बाद यह नीले पीले पीले फूल जो होते हैं वह भी मिल जाएगा रेड कलर का एक फूल आता नहीं है वह भी मिल जाएगा जिस प्रकार का आपका फूल चाहिए वह मिलेगा ठीक है वह किलो के हिसाब से मिलता है हाँ जैसे

जैसा फूल आप लेंगे हाँ दो रुपये फूल भी होता है कोई पाँच सौ रुपये किलो है कोई हज़ार रुपये किलो है इसी प्रकार के फूल मिलता है आप जैसा फूल लेंगे वैसा रेट लगेगा हाँ रेट हाँ जे जैसा फूल रहता है वैसा रेट लगता है हमारे यहाँ ठीक है अब वह गुलाब का फूल वह महँगा होता है वह जो है हज़ार रुपये किलो तक पड़ जाता है ठीक है ना फूल बहुत बढ़िया होता है और वह जो है कि हज़ार तक पड़ जाएगा आप ले लीजिएगा ठीक है कुछ फ़ायदा देंगे ताज़ा एक दम एक दम देखेंगे तो कहेंगे हाँ क्या फूल है ठीक है एक दम ताज़ा ताज़ा फूल आपको मिलेगा कोई भी फूल कोई कोई शिकायत नहीं मिलेगी आपको हमारे फूल में ठीक है हाँ कोई अगर शिकायात मिले बोलना है ठीक आप ठीक है नमस्ते